भार भारत में डान्स का भारतीय संस्कृति में पारम्परिक डान्स का बहुत ही महत्व है हर जगह अपनी अपनी भाषा अपनी अपनी भाषा में के गानों पर डान्स होता है जैसे उड़ीसा में उड़िया डान्स होता है महाराष्ट्र में मराठी डान्स होता है वैसे हमारे यू पी बिहार में भोजपुरी गाने पर डान्स बहुत ज़्यादा होता है भोजपुरी गाने पर डान्स बहुत ज़्यादा होता है हर जगह अपना अपना अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा है अपनी अपनी भाषा में डान्स होता है ज जैसे डान्स डान्स करने से हमें हमारी फ़िटनेस हमारी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा असर पड़ता है हमारी फ़िटनेस और पर्सनैलिटी अच्छी रहती है सुस्तपना शरीर के अन्दर से सुस्तपना खत्म हो जाती है शरीर में फ़ुर्तीपना आ जाती है कि डान्स करने से हमारी बॉडी अच्छी रहती है बॉडी में लचक़पन रहती है हम अच्छे से बॉडी अच्छे से बॉडी हमारी मूव करती है डान्स उन्स करने से फ़िटनेस भी सही रहती है डान्स करने से डान्स डान्स डान्स करने के लिए हमें कोई टाइम या कोई उसकी पाबन्दी नहीं है हमें डान्स करने के लिए हमें जब भी टाइम मिले डान्स करना चाहिए डेली एक घण्टा हमें डान्स करना चाहिए उससे शरीर की थकावट शरीर की सुस्तपना खत्म हो जाएगी शरीर में फ़ुर्तीपना आ जाती है ई इसलिए डान्स बहुत जरूरी है डान्स के लिए अच्छे गुरु की जरूरत होती है क्योंकि अच्छा गुरु रहेगा तो ही वह डान्स अच्छा सिखा पाएगा अच्छे से हमें डान्स के लिए तैयार कर पाएगा इसलिए यही डान्स का गुण है गुरु के ऊपर डिपेन्ड करता है गुरु कैसा है गुरु कैसे डान्स सिखाता है क्या करता है क्योंकि हम तो गुरु का ही देखकर डान्स सीखेंगे और उसी से ही तो हम शिक्षा ले रहे हैं कि वह हमें कैसा डान्स सिखा रहा है जैसा वह करेगा उसी की तो हम कॉपी करके डान्स करेंगे उसी की तो हम कॉपी करके डान्स करेंगे डान्स इसीलिए हमारे जीवन में ज़्यादा महत्व रखता है